भारतीय रेलके ऐप जे छै ओ हमरा लेल रोजमर्राके दिनमे बहुत ही उपयोगी चीज अछि एहिसँ हमरा ई हर हमेशा पता चलि जाइए जे कोन ट्रेन कोन समयमे कतयसँ कतय जा रहल छै एहि ट्रेनमे सीट कतबा खाली छै कि नहि छै एहिमे हमरा जगह भेट सकैए कि नहि भेट सकैए एहिसभ लेल भारतीय रेलवेके ऐप हमरा लेल बहुत उपयोगी यए